दिक्खो जी मेरा जेह्का फेवरेट शो ऐ ओह् ऐ प्यार कि इक कहानी ओह् मिगी ना बड़ा शैल लग्गेया ते ओह्दे च जेह्के सीन होंदे ड्रामा जेह्ड़ा ओह्दे विच सीन बड़े शैल लग्गे मिगी और उस्सी दिक्खना में बड़ा पसंद करदा में पूरा दा पूरा दिक्खेया ओह् छुड़ेया निं थोह्ड़ा वी ते बाकी ओह्दे बिच इंटरस्ट बड़ा ऐ के कुड़ी मुड़ा इक दूए प्यार करदे इश्क करदे मोहब्बत ऐ उंदे बिच ते ठीक ठाक ओह् मिगी बड़ा इंटरेस्टिंग लग्गेया ते एह्दे लेई में दिक्खेया बोह्त ओह् दो तिन्न बार दिक्खी चुकेआ में ते ओह्दे नेहा ड्रामा मि होर नेईं अच्छा लग्गेया कोई ते ओह् बड़ा ही अच्छा ऐ बाकी कमेडी कमुडी ओह्दे च इन्नी खास निं ऐ लेकिन ओह्दे च सैड सीन जेह्के हैन मतलब दुक्खी दुक्खी जेह्के ओह्दे च प्रोग्राम हैन थोह्ड़े बोह्त ते ओह् मिगी बड़े अच्छे लग्गे ते में जैदातर उस्सी गै दिखदा क्युंकि ओह्दे ने ना मि अच्छा लग्गेया दिक्खना मिगी एह्दे लेई दो तिन्न चार बार दिक्खी चुक्केया ते शायद अग्गें वि दिक्खां में इक दो बार होई सकदा ते बाकी ठीक ऐ रियलिटी शो जेह्ड़ा ऐ अच्छा ऐ बाकी होर में लाइक निं कीता कुसे अच्छा निं लग्गेया शैल निं लग्गेया मि ते बाकी ठीक ऐ जो बी हे अच्छा ऐ